मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह रहा की मैं अपने जीवन को सीरीअस नहीं लेता था क्योंकि मुझे बस मौज करना मस्ती करना यहाँ वहाँ घूमना अपने मन मर्जी से यहाँ वहाँ जाना और अपने मन की मर्जी करना क्योंकि मुझे लगता था की मैं एकदम फ्री हूँ मेरे ऊपर कोई नहीं है मुझे लागता था कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है तो मैं एकदम फ्रीली यहाँ वहाँ घूमता रहता था लेकिन जब से मेरे पिता जी की तबीयत खराब हुई तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आ गयी एक प्रकार से कहना चाहिए एक घर के बड़े बेटे होने के नाते मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ आ गयी जो मैं संभालना चाहता हूँ क्योंकि जब जब ऐसा होता है न की जब आपसे बड़ा नहीं कुछ कर पा रहा होता है तो वो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाती है ये मुझे इस प्रकार से प्रभावित कर रही थी क्योंकि मुझे हर जगह पे आगे जाके खड़ा होना पर रहा था जब कोई काम हो रहा है तो उस जगह पे आगे जाके मुझे वो काम करवाना होता था लेकिन एक बात है कि आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आनी ही थी तो इस वजह से मैंने इससे यह सबक लिया की कोई भी काम मुझे एकदम फ्रीली एकदम स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है की आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारियाँ मेरे सिर पे आएंगी ही तो क्यों न मैं इसको अभी इसी समय में ही उससे उलझना उसे समझना और उसका सामना करना सीख सकूँ अगर मैं अभी सामना करूँगा तभी तो आगे चल कर इस प्रभावित होने वाले परेशानियों से मैं आगे निकल पाऊँगा